میں نے مختلف پکوان کھائے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی لیا ہے لیکن کبھی مختلف ثقافتی روایات کے عناصر کو یکجا کرتے ہوئے فیوزن کھانا پکانے کے ساتھ تجربہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کبھی کوشش کی کیوں کہ میں ایک طالب علم ہوں تو شاید میرے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ میں ان چیزوں کو ٹرائی یا پکانے کی کوشش کروں اور میرا ذاتی کہنا اور تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ ان پکوان کا مزہ لینا چاہیے نہ کہ ان کا فیوزن کرکے ملا کر کھانا چاہیے